दिनै आंहा अमा बिबुजों बिथैजों संगोन आलासि फैदों नालाय दा बे अमा बिबुंजों बिथैजोंखौ आङो सङै सङै संबाय जेब्ला दैया रानहां जायो अब्लानो बिथैखौ होफ्लांबाय बिथै होनानै दाना लुबैनायबायदि अमा बिथैजों बिबुंजों संनाया मिलायासै बिथैयानो गावजोबबाय दाना अमा बिबुजों बिथैजों संनायानो जायाखिसै दानिया मा खालामबावनो उनाव आं गोसोखांबाय अमा बिथै होब्लाथ' दै होफिनबाबो आरोबाव गाज्रिसिन गावो दा बिनि थाखायनो आङो अमानि बिथैजों दैजों मोजाङै रानथाब होथारनानै उनाव मोजां खालामफिननानै गासैखौबो मिलायहोफिनजोबनानै आरो मोजां थाव संख्रि फानलु जिरा होजोबनानै एवफिननानै उनाव मोजाङै जाफिनानै गारनाङै जाबाय आरो गोथाव जाबाय